जॾहिं मां ड्रॉइंग कंदो आहियां त मां पंहिंजे लाइ ब्रश पैंसिल ऑइल ऐं पेस्टल ऐं वैक्स ऐं वॉटर जो प्रयोग कंदो आहियां इहो कंदो आहियां मुंहिंजा जेके मनपसंदि ऐं ब्रांड आहिनि उहो कैमिल एन फैविकोल आहे मां इन्हनि खे हज़रे गंज जे स्टेशनरी जी दुकान तां ख़रीदंदो आहियां मां कोशिश कंदो आहियां कि मां हुतां ख़रीदी करे सघां जिते वधीक महांगा न मिले इन करे मां कोशिश कंदो आहियां कि इन खे वॾी साइज़ में ख़रीदण जी कोशिश कयां ताकी उन खे घटि अॻिते पइनि